हाँ जी नमस्ते ज्वेलरी शॉप से बात हो रही है वो हमारे यहाँ पे सगाई का प्रोग्राम है परसों का तो वो चैन बनवानी थी एक तो और दो रिंग बनवानी है कितने तक की बन जाएंगी एक तोले की बनवानी है वो तो रिंग ये दो ग्राम की बनवा देना दोनों ही दो दो ग्राम की अच्छा अच्छा इतना महंगा कुछ कम नहीं करोगे क्या इसमें हाँ क्या भाव चल रहा है सोने का इस टाइम पे तो कब तक आप परसों तक बना के दे दोगे क्या हाँ सही है अगर रेडीमेड बनी अगर रेडीमेड बनी रखी हो तो आप मेरे पास सेम्पल भेज देना किसी को भेज के वो पसंद करवाके मैं आपको हाँ मैं आपको वॉट्सअप नंबर पे भेज दूँगी डिजाइन उसके हिसाब से आप बना दोगे क्या बिलकुल सेम होनी चाहिए हाँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि बाद में वो खराब निकले और तो परसों तक आप बना के दे देना फिर अच्छा तो आप बिल वैसे कैश में लोगे या फिर वैसे आपको डायरेक्ट दूँ शॉप पे आके हाँ वही दुकान पे ही लोगे ठीक है आप मुझे आपका आपका वॉट्सऐप नंबर दे देना फिर आपको उस पे चैन की डिजाइन में भेज दूँगी और दो दो रिंग बनवानी है एक तो लेडीज के लिए बनवानी है और एक जेंट्स के हिसाब से जेंट्स के हिसाब से मैं आपको भेज दूँगी वो बनवानी है और साइज भी भेज दूँगी आपको तो आप जरूर बना जरूर देना परसों तक चाहिए कैसे भी करके हाँ नहीं और तो कुछ नहीं चाहिए बस रिंग और चेन और बच्चों की सोने की वो इअरिंगस मिल जाती है बाली वो कितने तक की पड़ेगी हाँ वो तो आप बना देना एक एक ग्राम के बना देना दो तो कम की बना देना मैं वहीं आके पसंद कर लूँगी है ना आपका बिल पे कर दूँगी तीनों चीज़ें का